हम लोग को तो होली में बहुत सारे खाना बनते हैं होली में दाल कि पूरी भी बनते हैं सादी पूरी बनते हैं उसके बाद गाय की खीर बनते हैं भैंस की खीर बनते हैं और गुड़ डालकर खीर भी बनता है उसके बाद गुजिया बनता है पुआ बनता है बहुत सारे बनते हैं इसके बाद फेर पंडी जी बुलाए जाते हैं आते हैं तो होम बैठ कर करते हैं तब इसके बाद भगवान को भोग लगता है और सतमी को भी ऐसे ही पूजा होता है यही सब कुछ बनता है पूरी व खीर कुल चीज चढ़ता है सतमी को हम लोग को दूभ पूजा होता है इसमें बहुत कठिन होता है साग सब्जी जब बनती है फिर फिर रक्षा बंधन पर मिठाई घरे बनता है खोया मँगाकर मिठाई बन जाता है बहीन सब आती हैं लंबे से आती हैं नहीं आती हैं तो भाई लोग भी जाते हैं राखी बंधाने के लिए कपड़ा लता लेकर मिठा लेकर राखी बंधाता है और उसी दिन हम लोग को काली माई कि हैं निकाली भी होती है गाँव का भरता पूजा होता है सब गाँव घर के जुटते हैं बाजा बजाते हैं और सब गा बजाकर काली माई तर जाते हैं पूजा होता है वहाँ पर सब लड़कियाँ अपनी भाई को राखी बांधते हैं पूजा करते करते काली माई तर खप्पर दे आता है हवन होता है वहाँ बहुत सारे समान चढ़ता है एक परात तो वो संग होम होता है वहाँ स से हवन होता है सबका बटुरा रहता है बिहरी लगाकर बहुत सारे पूजा होता है बाजा बाजता है शाम को सब वहाँ से खाम भेराँ चढ़ता है सिवान में छूट जाता है वास उसी तरह बहुत सारे वहाँ पर पूजा होते हैं पुजा तो अपने करने के भा इच्छा कि बात बा जिसको जितना भगवान दिए हैं उतना भी कर लेंगे पूजा तो कोई बात नई नहीं है अपन पूजा घर में सब अपन करता रहता है कभी फगुआ आ जाता है कभी नवमी आ जाती है कभी सप्तमी आ जाती है कभी काली माई को करैहा चढ़ती है तो उस दिन हलुआ भुजकर पिसान भुज कर हलुआ बनता है पूरी बनता है सब लेकर साड़ी लेकर सब काली माई तर जाते हैं चढ़ाने के लिए चढ़ा चढ़ा चढ़ा चढ़ा घर भी आते हैं पूजा त अपन जित जितना करना है उतना आदमी करते हैं शक्ति अनुसार शंकर जी तर जाता है धार गिरता है डीह बाबा में जभी धार गिजाकर आदमी ढारते हैं पूजा घर का कर लेते हैं त जाते हैं सारा काम दिन भर आदमी करे लगे रहते हैं जिसको जितना सामर्थ्य था थी उतना कर लेगा पूजा पारा पूजा कर के अपना शांति हो जाती है आदमी